तुस जियां जम्मू दे रौह्ने आह्ले ओ ते खास करियै रियासी दे तुस मिगी एह् दसगे के थोआढ़े जिले च केह्ड़ियां केह्ड़ियां मेन पोलिटिकल पार्टियां न ते साढ़े जम्मू कश्मीर दी जेह्की पालिटिक्स ऐ एहदे पर दुनिया भारत च गल्ल हुंदी ऐ ते तुस मिगी दसगे के तुस जम्मू कश्मीर दी पालिटिक्स गी कि'यां दिखदे ओ ते इत्थै केह्ड़ियां केह्ड़ियां मेन पार्टियां न और जि'यां के हुन लगदा कि आने आले टाइम बी चुनाव आने आह्ले न ते इ'नें जेह्ड़े चुनाव न इन्दे च कु'न जित्तग कुसदी संभावना ज्यादा तुसेंगी लगदी ते कन्नै तुस केह् सोचदे हो के क्या मतलब इत्थै बड़े दिन तक जेह्ड़ा इक पार्टी दा राज रेहा जां ज्यादा अस दिखदे रौंहदे के बड़े सारे पैहले के जि'यां के इक्कै पार्टी दा राज चलदा रेहा बड़े दिन हुन तुसें केह् लगदा कि चेंज आनी चाही दी ते नेईं आनी चाही दी ते जेहड़ियां परानियां पार्टियां हियां ते उन्दे च केह् त्रुट्टियां हियां ते जेह्कियां हुन औने आह्लियां पार्टियां न उन्दे शा तुस केह् उम्मीद रखदे ओ में तुसेंगी सना पालटिक्स दी जम्मू कश्मीर दी ते एह् बड़ी परानी पालटिक्स ऐ इत्थे तुस दिक्खो परिवारवाद ते इत्थै बड़ी चढ़ियै ना जिन्ना मर्जी डोलो परिवारवाद लब्भना तुसेंगी कुत्थै लब्भना महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार ते एह् बड़े पैहले दे जेहके हैन चोर आखदे ना जि'नेंगी चोर एह् चोर न इ'नें पूरा लुट्टियै खाई ओड़ेआ जम्मू कश्मीर गी ते जित्थै मेरी सम्भाल ऐ मैें पालटिक्स दा मिगी पी बी नी पता हा दो ज्हार चौदह च जेल्ले मोदी दा इलेक्शन होएआ ना मोदी दा तां आक्खा ना कि मोदी दे नां पर भाजपा लड़ी बीजेपी आखदे जिसी बीजेपी इक ऐसी पार्टी ऐ जिसलै बीजेपी जदूं दी बीजेपी आई ना दो ज्हार चौदह ते ओह्दे बाद बड़े जेहके यूथ जेहके नौजवान मुड़े न मेरे नेह् उ'नेंगी पता लग्गेआ कि देश च होआ दा केह् ऐ पैहलें केह् हा पैहलें छड़े बम्ब फटा दे कोई मरा दा कुसै गी गोली बज्जा दी इयै हा जित्थै दिक्खो इयै हा और किश नेहा जम्मू कश्मीर दी गल्ल करां ते छड़ा आतंकवाद हा में नी दिक्खे दे उग्रवादी ना में कोई बम्ब फटदा अपनी अक्खियें दिक्खे दा सुने दा बड़ा ऐ कटड़े बी होए दा जित्थै अ'ऊं रौहना रियासी डिस्ट्रक्ट ते कटड़ा कटड़ै बी होए दा लेकिन

अपनी पार्टी ऐ एक्क पीडीपी दा के आए दा अल्ताफ बुखारी उन्ने बनाई दी ते पालटिक्स दी गल्ल करचै ते इत्थै बड़ी पार्टियां न लेकिन मेरी जेह्की में बीजेपी च गै आं पिता जी होर मेरे बापू होर बीजेपी च गै हे मेरे दादा होर बी ऐ हे में सुने दा दादा होर दिक्खे दे नी हैन में लेकिन बीजेपी इक हिंदुत्व पार्टी ऐ एह् नी ऐ इक हिंदू ते करदी सैक्युलर पार्ट ऐ लेकिन हिंदुएं बारै सोचदी पैहले नहा सोचदी दो ज्हार चौदह दे बाच लेक्शन होई जम्मू कश्मीर च पीडीपी कन्नै स्हाढ़ी बीजेपी दी सरकार बनी दो ढाई साल चली लेकिन लग्गेआ असेंगी उन्दे रंग ढंग नेहे बदला रदे असें छड्डी उड़ी बीजेपी अलग होई गेई

तिन सौ सत्तर त्रुट्टी फ्ही असें पूरी आजादी ऐ हुन असेंगी बड़े सारे थ्होए जेहके साढ़े हक हे थ्होए पैहलें नेहे हुन लोकें च जागरूकता बधी डोगरे लोग अग्गै आए पैहलें डरदे हे कश्मीर जाना श्रीनगर जाना लोग डरदे हे टिक्का नेईं हे लांदे के बड्ढी ओड़दे नी इ'यै सुने दा में में नी श्रीनगर गेदा में सुने दा उ'ऐ सना ना लोकें अपनी अक्खीं दिक्खेआ मेरे पापा होरें दिक्खे दा उ'नें सनाए दा श्रीनगर जंदे हे टिक्का तोआरी ओड़दे हे पैहलें गै टिक्का लाइयै नी जायां मेरे बापू होरें सारी उम्र लाया टिक्का ते ओह् लाइयै गे उनें आखेआ दिक्खेआ जाह्ग